हाँ एक्चुली अभी एक शादी का ऑडर आया है तो आपको फ़ोटोग्राफ़ी का है तो कैसा क्या रहेगा फ़ोटो में जैसे हमको है ना इस्टार्टिंग में हल्दी का फ़ंक्शन रखा है तो

हाँ तो और वरमाला सिस्टम रहेगा लाइटिंग किस तरीके से डेकोरेट करना रहेगा नहीं मेरा तो ऐसा रहेगा कि मुझे ना दुल्हन जैसे हल्दी का इस्टेज रहेगा तो हल्दी से पूरा मतलब डेकोरेट करके रखा हुआ है फ़्लॉवर भी लगा हुआ है अपने को दोन